औ आंनि जायगायावबा दावबायारि जायगाफोरखौ आरो दावबाथाइखौ साबसिन खालामनो थाखाय सोरखारनो बा गाव गाव पन्सायतफोरनो आंनि सुबुरुनानो जाबाय जाहाथे बे दावबायारि जायगाफोराव मा होनो जानाय जायखिजाया प्लाष्टिकफोरखौ जाहाथे मोजां दाबसे जायगायाव दोननो हानाय जायगा बानायनांगौ जाहाथे गुबुनाबो थांनानै बेखौ सोलोङो

जाय मोस जायगाफोरखौ दावबायारि जायगाफोरखौ मोजाङै खालामनानै होयोब्ला साबसिन जायो जाहाथे बेयाव जिरायसालि जिरा दसे गोजोन लानो थाखाय बयबो थाङो बेनि थाखाय जायगाखौ एसे जिरायनो हानाय आरो गथ'फोरनि थाखाय गेलेनो सुबिदा थानाय खालामनानै होयोब्ला साबसिन जायो आरो बेयाव थांनानै माबा मोनसे बा जाथायफोर जानो हागौ बिनि थाखाय रिक्स होन रिक्स लानो थानांगौ रिक्स लानो थानांगौ अब्लानिया दावबायारिफ्राबो जेबो असुबिदायाव गोग्लैया गोग्लैनाङाथों बेनि थाखाय आंसु सरकारनिसिम सुब सुबुरुन लुबैयो आरो जों दावबायनो थांनोथ' जेनबा गोसोखौ मोजां मोननो थाखाय बा मोगथाङारि गियानखौ मोननो थाखाय जोङो दाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों दावबायनो थांनो लुबैखायो बा गुबुननि गुबुननि गोजाननि सुबुफ्राबो बेयाव दावबायफैनो मोजां लुबैयो बेनि थाखायनो दावबायारि जायगाफोरखौ मोजाङै खालामना होयोब्ला साबसिन जायो आरो बे दावबाय दावबायनो फैनायावबो जा दावबायारिफोरा जाहाथे मोजांखौ नुलांब्ला गोसोखौ गोजोन्नाय मोनलाङो बेनि थाखाय आं पन्सायत गाव पन्सायत एबा सरकारखौ सुबुरुन होयो जाहाथे दावबायारिफोरनि थाखाय जायगाफोरखौ साबसिन खालामनानै होयो